औ खबरा इदिनो मोजांथ' आलायारन अ खोनादों र' माथो फैनो गोनांनो जोंनियाव औ नायनांगोनदे होमब्ला अ नायजायो जोंहा आइ नायगोन आब' ओमफ्राय न'खाथिनिफोरबो नायगोन होनदोंमोन

गांबासो जागोन खोमा गांबासो नांगोन औ ओमफ्राय नोंस्रालाय सोरखौ सोखो खाथि खाथिनिया नायनोबो हानाय ओमफ्राय सोरबा सोरबा उसुबिदानि थाखाय नायाबो होनदों औ नोंगौमोन नोंनायालाय ओं बेबो मोनसे खोथा ओमफ्राय बेसेबां टिकेटनि दामफोरा एकस' मानि एसे बुरजायानो जाबाय माथो औ एसे बुरजायानो जाबाय दामा

ओमफ्राय डेटआ बेसेयाव देखायनाया मालामोनबा

औ नोंगौ नोंनायालाय मालायफ्राबो मोजां फिलम नालाय मानि बेलेगफोराबो नायगोनना ओंखायनो सोर सोरमोन नोंस्रालाय नायगोना

उम गामिनि

नायगोन नायनायालाय बिराद नायनो लुगैखादों आंबो मोजां होनदों मानसिफोरा आमफ्राय आरो बर'नि गोदोनि फिलम नालाय बयबो नायनो लुगैयोना औ इदिनि थाखायनो नायनो लुगैदोंमोन दाननोसै होमब्ला जमायैनो

मोननैजो जा

औ जायो जानायालाय जागोनदे औ जाहानिखौ ओरैनो गामिनि जाबनिजों दसखानसो दोनो होबानो जाबाय

जाबाय ने होमब्ला दे दोनथ' होमब्ला औ दे